जब गांव में मधुमक्खी के डंक जैसे बहुत सारे जानवर काट जाते हैं तो उसके लिए गांव में कुछ लोकप्रिय नुस्खे है जिनको लोग अपनाते हैं जैसे कुछ लोग जब मधुमक्खी काट लेती है तो उस पर लोहे का लोहे को गर्म कर कर लगाते हैं और उससे क्या होता है कि स्वेलिंग नहीं आती है और कुछ लोग वहाँ पर उसका जो मधुमक्खी का जो डंक होता है वो निकाल लेते हैं जिससे वो चीज ठीक हो जाती है क्योंकि जब तक मधुमक्खी का जो डंक होता है जब वो काटती है तो उसका डंक इंसान की बॉडी में रुक जाता रोज जब उसको निकाल देते हैं तो वो एक तरीके से जहर का काम करता अगर बॉडी में रहता है तो उसको लोग निकाल देते हैं या फिर क्या करते हैं उस जगह को खरोच कर साफ करने की कोशिश करते हैं